म्हजो वायट अनुभव आसा तो पेनां पेना आतां पळय खूब तरेचीं आसता बारीक आसता बारीक पॉयंटाचें आसता मोट्या पॉयंटाचें आसता तेतून आमचें बरोपाची स्पीड खूब फाटींफुडें जाता जावं पेन मोटें आसलें की बोटां दुखतात वो फास्ट बरोंक जायना आनी एक पेन स्मूत आसता एक पेन घट येता बरयतना तितून सुद्दां आमचें बरोवपाची एग्जामीक खूब त्रास जाता आतां तूं घरा एका पेनान बरयता आनी फाल्यां एग्जामीक दुसरेंत पेन घेतलें जाल्यार ताजो खूब फरक जाणवता तो तुजो टायम कमी करता आनी तो तोच मागीर सगळें तुज्या गुणांनी दिसून येता हो म्हाका वायट अनुभव येयलेलो आसा पेनांच्या बद्दल